कासावले वेलसांव काट्यान मुड्डेर रमेत कुयेली कलंगूट वागातार बागा बीच

अणसर अंजुना वागातार कोण म्हणोन जाला मुगो काणकोण मिरामार पणजे म्हापसा वास्को बिर्ला भोगमाळो खोलात दाण्यार